हमे आर जब दौड़मे भाग लै छी ने तब फेर सीधी सी बात होइ छै कि लक्ष्य हमलोक एक्केगो रखै छिए कि नहि हमरा आरके जितैके छै अपना गाँवके नाम उँच करैके छै अपना समाजके नाम उँच करैके छै आओर जे मेडल जीतिके अपना गाँव लऽ जाइके छै आओर दोसर माने कि समझि जइऔ कि दौड़ दौड़के एक फैशन बना लै छै हमे आर कि नहि कोइ भी चीज होइ अगर जे चीजमे अगर फोकस करैके छै जइसे दौड़मे फोकस करैके छै तऽ हमरा दौड़ जीतिके ही जाइ छै दोसरके लिए अगर हम सजेशन दोसरके लिए हम अगर बतबै छी तऽ मतलब कोइ भी होइ दौड़ एक व्यायाम भी होइ छै जइसेकि प्रत्येक दिन कमसे कम एक डेढ़ किलोमीटर दौड़ेके चाही जइसे दौड़नेसे दौड़ैसे बुझै छिए शरीरके स्वस्थ ठीक होइ छै आओर कि दौड़से बुझिऔ कि मतलब दौड़ एक अइसन चीज हइ कि अहाँ कि मतलब बहुत सी बीमारिओ कि बहुत सी बीमारीसे दूर रहबै बहुत सी बीमारीसे दूर रहबै जइसेकि आब देखिऔ कि वर्ल्डमे उसैन बोल्टके नाम चलै छै दौड़मे बहुत अइसन धावक छै कि पूरा दुनिआमे अपना नाम कऽ चुकलै छै बहुत सी नाम देखिऔ जे उसैन बोल्टके मतलब एक किरकेटर छै कि धोनी उसैन बोल्टके बराबर दौड़ै छै मतलब दौड़ ई कहि सकै छिए अहाँके फिटनेस चालिस साल होइ पैँतालिस साल होइ फिटनेसपर अहाँके ठीक कऽ सकै हइ फिटनेस ठीक रखबै कोइ भी चीज होइ फिटनेस अहाँके अगर सही रहत ने तऽ मतलब कहीँसे किछु कऽ सकै छिए ई इएहलए कहै छी कि मतलब प्रत्येक दिन एक डेढ़ किलोमीटर दौड़ैके चाही बहुत बात होइ छै दौड़मे अहाँके स्टेमिना फिजिकल बहुत सी चीज होइ छै मतलब अहाँके कन्ट्रोल कऽके रखत इएहलए दौड़ मतलब दौड़ सोझे बुझि जइऔ दौड़ मतलब आब दौड़मे देखिऔ कि मतलब बहुत से किरकेटर छै जे फिटनेसके चक्करमे पूरा दिन व्यायाम करैत रहै छै कभी दस किलोमीटर बारह किलोमीटर दौड़ते रहै छै हमर उसैन बोल्ट देखिऔ मतलब दौड़के पीछे देखिऔ तऽ अन्तरिक्षमे भी प्रैक्टिस कऽ केलकै हइ कि मतलब दौड़के उसैन बोल्टके भी दौड़के लिए जाइके चाही दौड़ बहुत अच्छा चीज छै मतलब गाँवके भी बच्चेके लिए बच्चाके सभकेलिए दौड़ ठीक छै कमसे कम डेढ़ किलोमीटर रोजे कमसे कम दौड़ैके चाही